فصلوں کی پیداواری صلاحیت اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جدید آب پاشی کے طریقے ڈریب ایریگیشن پانی کے مؤثر استعمال کے لیے یہ طریقے بہت مؤثر ہیں یہ فصلوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتا ہے جس سے پانی کا ضیاع کم ہو جاتا ہے اسپرنکلر ایریگیشن یہ طریقے بارش کی طرح فصلوں کو پانی فراہم کرتا ہے جو خشک علاقوں میں مفید ہے متوازن کھاد کا استعمال نامیاتی خاد گوبر کا

کمپوشٹ اور ورمی کمپوشٹ کا استعمال زمین کی زرخیز بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے کیمیائی کھاد نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم پر مشتمل کیمی آئی خادوں کا استعمال پودوں کی بڑھوتری اور پیداوار میں اضافہ کرتا ہے فصلوں کی گردش مختلف فصلوں کو ہر سال مختلف زمین پر اگانے سے زمین کی زرخیزی باقی رہتی ہے اور کیڑوں اور بیماریوں کی روک تھام ہوتی ہے ملچنگ پودوں کے ارد گرد نامیاتی یا غیر نامیاتی مواد بچھانے سے نمی برقرار رہتی ہے مٹی کی ساخت بہتر ہوتی ہے اور جڑی بوٹیوں کی روک تھام ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کھیتی باڑی سے متعلق کوئی خاص سوال ہے یا آپ کسی تکنیک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو بتائیں